हैल्लो पैह्लें ते तुस डोगरी च गल्ल करो आं आहो हां साढ़ी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं म्हाराज होई जाह्ग तुस आओ हां होई जाह्ग मैम अस स्टिच करने दा छे सौ रपेआ होर बलाऊज़ बनाना होऐ ते पंदरां सौ रपेआ लैन्ने होन्ने म्हाराज हां जी हां जी म्हाराज दिक्खो ना म्हाराज इ'यां थोह्ड़े ना होई जंदी होर बी बड़े कम्म होंदे होर जेह्ड़े समान समून औंदा इ'यां थोड़े ना आई जंदा कोई थोह्ड़ा ओह् ते लगदा गै ऐ हून तुस दिक्खी लैओ हून तुसें केह् करना इ'यां सिंपल सूटे दा अस त्रै सौ रपेआ लैन्ने होन्ने ते कड़ाई आह्ला लाईनिंग लुईनिंग लाईयै ते सत्त सौ रपेआ सिंपल साड़ी ते तां केह् होइया उस्सी स्टिच सटुच करना होऐ ते तुसेंगी किन्ने टाईम धोड़ी चाहिदी ऐ नेईं तुस इ'यां फोन अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो दिक्खी लैयो इ'यां अस ते शैल गै सीन्ने होन्ने